आं बिबार बागान खालामनो मोजां मोनो गलाप बिबार नारजि बिबार बिफां फुलखौ गायनो आरो गुबुन गुबुन बिबार बागान खालामनो मोजां मोनो बिफां एबा मैगंफोरनि गेजेराव जेरै गोजां बोथोर समाव कफि मैगं आलु फान्थाव बानलु बेफोरखौ गायनानै आं जोबोद मोजां मोनो आरो बेफोरो मुलाम्फा गोनां आबाद बेफोर बिफां जेरै गाम्बारि बिफां अरजुन बिफां तिथा साब बिफां बेफोर बिफांआ मुलाम्फा गोनां बेफोर बिफांखौ आं गायो गय गय बागान खालामनो जोबोद मोजां मोनो मानोना बेफोर बिफां लाइफां आरो बागानखौ मावनानै मोजां आबाद जायोबा बेफोर मोजांआव फैयोबा बेफोरखौ नुनानै गोजोनो आरो मुलाम्फा गोनां देरबा गिदिर जाबा बेफोर बिफां लाइफांखौ फाननानैबो जानो हायो फाननानै गय बागान बेफोरनिफ्रायबो फिथाइ मोनोबा फाननानै रांखान्थियाव गेहेम जानो हायो बेनि थाखायनो बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं बेफोरखौ गायनानै हायोबानो रांखान्थियाव मुलाम्फा गोनां जानो हायो फाननानै रां रुफा आरजिनो हायो बिनि थाखायनो जोङो बयबो बिफां लाइफां बारि बागान बेफोरखौ मावनो नाजानांगौ